जी हाँ बोलिए आपको दावत मे मिल जाएगा सुपर मिल जाएगा गोल्ड मिल जाएगा ट्रेडिशनल मिल जाएगा पुलाव मिल जाएगा बासमती मिल जाएगा बताइए आपको कौन सा लगेगा मैम बासमती में आपको जो गोल्ड है वो पचासी रुपये किलो पड़ेगा और सुपर आपको अस्सी रुपये किलो पड़ेगा ट्रेडिशनल आपको एक सौ नब्बे रुपये किलो पड़ेगा और आपको उसका पुलाव एक सौ चालीस रुपये किलो पड़ेगा मैम जो पुराना चावल होता है वही ज़्यादा लोग मांगते हैं क्योंकि पुराना चावल बनता है अच्छा है

ठीक है आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सा चाहिए है मैं आपको वो अवेलेबल करवा सकता हूँ

ठीक है मम एक घंटे के अंदर अंदर मैं आपके पास अवेलेबल हो जाएगा प्रोडक्ट बासमती में कौन सा करवाना है आपको रोज़ाना करवाना है गोल्ड करवाना है पुलाव करवाना है ट्रेडिशनल करवाना है ठीक है मैम मैं करवा देता हूँ पचास किलो और बताइए ट्रेडिशनल है मैंम पुलाव है उसका सुपर है गोल्ड है मैम लॉन्ग राइस होता है जो आपके बिरयानी वग़ैरह में या पुलाव में सब में यूज़ हो जाता है शादी पार्टी में मैक्सिमम वही होता है हाँ जी जी ठीक है मैम मैं एक इसका दस किलो का एक बैग इसका करवा देता हूँ और पच्चीस पच्चीस किलो की दो कट्टी है आपको उसकी सुपर की करवा देता हूँ है ना ओके मैम मैं आपको आपका जो अड्रेस है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पर तो मैं लोकेशन पर आपको आ कर कॉल कर लूँगा एक बार ठीक है मैम लड़का आएगा वो आप से कैश कलेक्ट कर लेगा और सामान भी आपको उतरवा देगा ओके ओके मैम